हा हीउ तव्हां स्वाती ॻाल्हायो था तव्हां जी हिकु शॉप आहे न हेॾांहुं चौक में मां डोली ॻाल्हायां थी मूंखे एक्चुली पंहिंजी धीअ जे लाइ फ्रॉक खपे पई त त उहो मुंहिंजी नेबर आहे हिकु फ्रेंड बि आहे मुंहिंजी उहा त उहा शायदि तव्हां जी शॉप ते आई हुई त उन्हीअ ॿुधाई कि भई कलैक्शन ख़ूब सुठो अथनि इन्हनि जी दुकान ते त त तव्हां कुझु कलैक्शन मूंखे मतिलबु ॾेखारे रखो कि मतिलबु कीअं अथव या छा जीअं मुंहिंजी पंज साल जी धीअ आहे त उन्हीअ जे लाइ मूंखे फ्रॉक खपे पई मतिलबु चेटीचंडु चेटीचंडु थींदो आहे न असां वटि त लखनऊ जा आहियूं असां बेसिकली त उन्हीअ चेटीचंड में मतिलबु ड्रेस पाइणी आहे उन्हीअ खे त उन्हीअ हिसाब सां कोई फ्रॉक व्रोक जा कुझु फोटो वोटो हुजेव त उहो खिचे रखो वॉट्सएप ते मां डिसी वठां ऑनलाइन ऑनलाइन त फैसिलीटी हूंदी न तव्हां वटि अच्छा त पेमेंट तव्हं कीअं कंदो कैश ऑन डिलीवरी कंदो या मतिलबु ऑनलाइन ई करे रखऊं गूगल पे वग़ैरह खां ठीकु आहे ठीकु आहे हा न अहिड़ो कुझु कान्हे न न जेको जहिड़ो कुझु कान्हे लेकिन जीअं चेटीचंड में पाइणी आहे मूंखे उन्हीअ खे त मतिलबु जीअं पाटी वियर ज़्यादा उहो हैवी न हुजे है न मतिलबु इहो आहे कि टे चार घंटा असां हूंदा आहियूं मेले में चेटीचंड जे मेले में त उहो ॿार कम्फरटेबली बि हुजे और थोरो सुठी मतिलबु रिच लुक बि ॾे कि भई हा एतिरे माण्हुनि जे विच में वञऊं था त थोरो ॿार बि सुठो लॻे त कीअं असां मतिलबु लखनवी जीअं हूंदा आहिनि ॿारनि जा नंढा नंढा कुर्ता जीअं ईंदा आहिनि त उहे सभु ड्रेसिस रखंदा आहियो तव्हां खे सिर्फ़ु पार्टी वियर ई रखंदा आहियो

अच्छा अच्छा त तव्हां थोरो अलॻि अलॻि पैटन जीअं मतिलबु जींस टीशट बि हुजे जीअं पंजे साल जे हिसाब सां जेको नंबर लॻंदो हुजे ॿारनि खे त मुंहिंजे ख़्याल सां चौतीस या छत्तीस छत्तीस मां पायां थी इन ते थोरी जीअं हैल्थ सुठी अथसि त छत्तीस नंबर पायां थी मां उन्हीअ हिसाब सां थोरो वट्सअप ते फोटो भेजे रखो है न और हर हिकु न दुकान ते मूंखे लॻे थो कि हिक बार न दुकान ते त ईंदमि ई मां लेकिन लॻे पियो कि थोरो हिक बार जीअं ॾिसी वठऊं थोरो आइडिया लॻी वञे कि भई असांजी पसंदि जे अकॉडिंग आहिनि काने छोकी असांजे घर खां इलाही दूरि बि आहे तव्हां जी शॉप न उहो गर्मी ॾिसो ई था एतिरी पए थी त त लॻे पियो कि थोरो

न तव्हां ज़्यादा भले ज़्यादा न भेजो जीअं मां इहो चयां पई कि जीअं जींस टीशट उन में हा हा या जीअं चिकन जो बि मन हुयो कि मां थोरो पायां हिन खे चिकन में मतिलबु छा फ्रॉक अथव या कुर्तो सलवार कुर्तो ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हां शॉप हा हा त हू थोरो हिकु ॿ पैटन थोरो मूंखे मोकिले रखो त हे बि थोरो आऐडिया लॻी वेंदो न कि भई छा वैराइटी आहे छा क्वालिटी आहे कपिड़नि जी हूअ त मां सही लॻंदो त मां वरी कल्ह अची वेंदीमांव लॻे पियो हूंदो मां जीअं चयां पई कि हज़ार जे अंदरि ई मिली वञे मूंखे हा हा इन्हीअ लाइ मूंखे उहा ई ख़बर पई मुंहिंजी फ्रेंड ने ॿुधाई कि भई होलसेल रेट मिलंदा आहिनि हिते त अच्छा इहो ॿुधायो कि हीअं त न कि मतिलबु अगरि जीअं होलसेल तव्हां जी शॉप आहे त छा बल्क में कपिड़ा वठिणा पईंदा या मतिलबु

हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे टे त मां उहा ई बि सोचां ई पई कि मां त भई हाणे चेटीचंड जो मेलो बि आहे ऐं वर्सी बि थियण वारी आहे हिते त ॿिए आश्रम जाणंदा हूंदो न शिव शांती आश्रम आहे हिते असांजो आलमबाग में त वर्सी बि थियण वारी हूंदी हाणे सेप्टेंबर में वर्सी थींदी आहे पर ठीकु आहे टे ड्रेसिस हा हा उहा ई मूंखे लॻे पियो कि भई हे आश्रम हिते सभिनि जो हूंदो ई त हे मतिलबु जीअं चेटीचंडु आहे वर्सी पंहिंजी वर्सी टे डींहं हलंदी आहे त थोरो ॿार खे हुजेसि टे चार ड्रेसियूं हुजे ठीकु आहे त ठीकु आहे टे ड्रेसियूं बि ठीकु आहे मां एतिरो मतिलबु एतिरो त सोचे ई हलां पई अच्छा जींस त पोइ ॾाढो मुश्किल आहे कि अगरि मां छ्ह हिकु साथ वठी वठां ॾिसो कि न वधंदो ॿार आहे ॾिसो तव्हां बि सम्झो है न त भई हाणे हा टे हा टे करे वठो चाहे जींसा वणियूं त टे जींसा वठी वठंदमि अगरि फ्रॉकनि में क्वालिटी हुन जी वणी वई पैटन वणियो त वरी हू बि टे मतिलबु फ्रॉकनि में ई टे करे वठंदमि है न त ड्रेस थोरो भई ॾिसे वठिजो या चओ त मां पंहिंजी फ्रेंड खे ॾिनी अचां उहो तव्हां जी जान पहचान जी आहे त थोरो कनसेशन करे वठंदी

हा हा हा शॉप ते त हा उहा शॉप ते मां कल्ह ई कोशिश कंदमि अच्छा तव्हां जो मतिलबु ऑफ कॾहिं हूंदो अथव थसडे या ट्यूसडे त थसडे तव्हां जो ऑफ रहंदो आहे ऐं हूअ वीकडेस में छा टाइमिंग आहे तव्हां जी तव्हां शॉप घणे वजे खोलंदा आहियो

ॾहें वजे ताईं ठीकु आहे मां त ईंदमि पोइ शाम जो ईअं ई सते ताईं मैक्सीमम ईंदमि

ठीकु आहे अच्छा इहो ॿुधायो कुर्तियूं वुर्तियूं हा जीअं मतिलबु प्लस साइज़ में बि रखंदा आहियो कि खाली एल एक्सल में ई रखो था घणी रेंज रखंदा ऐं

हा इहो ई नंबर इहो ई अथव न तव्हां जो वॉट्सअप नंबर

हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे इहो त बढ़िया ई ॻाल्हि ॿुधायो त जैंट्स जो कलैक्शन बि रखंदा कि खाली ॿारनि जो और लेडिस जो त लेडिस में रेडिमेड आइटम ई रखंदो कि ड्रेस मैटिरियल बि रखंदा

हा उहो सिलाई बि अॼु कल्ह इलाही महांगी आहे हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे त मां पहले मतिलबु त कल्ह पंहिंजी धीअ जे लाइ ॾिसी वठां थी और उन्हीअ खां पोइ अगरि कलैक्शन हूंदो लेडिस जो बि त कल्ह ई थोरो बहुत ॾेखारे रखिजो और न त वरी जॾहिं इनोग्रेशन तव्हां जो थींदो त पोइ ॿुधाए रखिजो उन्हीअ टाइम ते वरी ईंदमि

त हीउ तव्हां वॉट्सअप ते फोटो हाली बारनि वारा थोरो भेजो कुझु आइडिया मिली वञे हा हा हा ॾिसो कुझु कैटेलोग वग़ैरह बि हुजे त उहो बि ॾिसी वठिजो ठीकु आहे जींसा बि और स्क्ट वग़ैरह बि हूंदव छा ॿारनि जी हिन जी छोकिरनि जी ॾिसी वठो चार जे पास जेके पैटन हुजे अलॻि अलॻि पैटन जो थोरो फोटो विझी रखो हा ओके छा ॾींदो